जय झूलेलाल दादा झूलेलाल दादा दादा मुंहिंजी गाॾीअ में हिन में हिनजी गाॾीअ जी सर्विस कयोसि ऐं गाॾीअ में ऑयल बि चैंज कयो पर हिन में दादा पतानी गाॾीअ में पतानी छा पियो थिए ने सैल्फ बि कमु पियो कोन पियो करे और हिन बाद में परेशानी पेई अचे बार बार मां हिनजो फिल्टर बि चैंज कयो छो की गाॾी धूआ बि ॾाढो पेई छॾे दादा ॾिसो दादा पता नी छा आहे गाॾी में परेशानी बि थिए सैल्फ कमु कोन पियो करे हुन खां पोइ हिन इहो धूआ बि ॾाढो पेई छॾे त तव्हां चैक कयो छा ख़र्चो आहे भई इअं हा इंजन जो कमु बि न न दादा न न हिकु त सैल्फ में ॾाढी दिक़त पेई अचे ॿियों हुन खां पोइ गाॾीअ में पता नी छा आहे जीअं न ओवर लोड मथे कोन थी खणे जीअं मतलबु चढ़ाई ते त वञूं न त छह सत ॼणा फैमिली वारा वेठा आहियूं त हुन में ओवर लोड में ॾाढी दिक़त पेई अचे चढ़ाईअ में सिधो चढ़े कोन थी परेशानी पेई थिए पर छा दिक़त आहे समुझ में कोन मूंखे लॻो ऑयल में दिक़त हूंदी या पोइ छा त इंजन में प्रोब्लम आहे छा आहे मां चैक थो कया इंजन त भई ऑयल हिनजो काफ़ी टाइम खां चैंज कान करायो आहे त तव्हां हिनजो ऑयल त चैंज कयो अड़े त दादा मुंहिंजी ॻाल्हि थो समुझो मूंखे टाइम कोने सभिनी खां वधीक ई त लफड़ो आहे मुंहिंजो समय बिल्कुलु बि काने मां हेॾो बिजी लॻो पियो आहियां मां सुबुह जो निकिरा सते बजे राति जो अचा ॾहें बजे छा कया मां बि राति आहे न हा आतिवार ॾींहुं ज़ाल सॼी बीह रहंदी आहे हल घुमण हल घुमण हल त भई आरितवार ते त मां उते वेंदुमि हली आरितवार ते बि टाइम कान थो मिले पोइ तव्हां हिकु कयो दादा कमु तव्हां ई कयो अॼु सॼो कमु निपटाए ॾियो मूंखे गाॾी और मूंखे शाम ताईं गाॾी ॾियो हा टायर मटियो दादा टायर मटियो बादि में वरी टाइम मिलंदो कोन वरी अची कोन पाईंदुमि तव्हां मटे छॾियो अॼु ई मटे छॾियो

हा इंजन जो कमु दादा हिन में ऑयल दादा हिन में ऑयल विझजो केस्टोल जो लोकल न विझजो जे लोकल ऑयल विझंदा वरी वापसि मूंखे पंद्रहें ॾींहं ॾहें ॾींहंनि खां वापसि अचिणो पवंदो शइ बढ़िया विझजो ताकी बादि में परेशानु न थिया हे न भले ॿ पैसा ॿ पै ॿ पैसा वधीक लॻेनि काई कमु काने लेकिन शइ बढ़िया मिलिणी खपे दादा और मूं न मुंहिंजी ॻाल्हि सुनो न न अधु कलाक मुंहिंजो टाइम कोने दादा रुकण जो तव्हां हिकु कमु कयो दादा हिनजो टायर हिन ते एम आर एफ जो लॻाइणो अथव ॿियों लोकल न लॻाइजो तव्हां अचो इहा न टायर एम आर एफ जो लॻाइणो आहे हिन ते अच्छा न दादा मूंखे तव्हां अची वयुमि मतलबु कल ॿ कलाक में गाॾी ॾियो था हलंदो दादा हलंदो साढा चारि हज़ार काई दिक़त केतिरो टाइम हलंदो एम आर एफ जो टायर हलंदो चारि पंज साल त हलंदो न अच्छा वधीक खिचिजी वेंदो न हा काई दिक़त काने पोइ त दादा लॻायोसि एम आर एफ जो टायर लॻायोसि त दादा मूं दादा मां हिकु कमु कंदुमि मां मां हिकु कमु कंदुमि तव्हांखे पंजे बजे फ़ोन करे अची वेंदोमांव तव्हां पंजे बजे मां फिक्स अची वेंदुमि तव्हांखे फोन करे ईंदोमांव अगरि तव्हां कोई कमु अटकियल बि हुजे त ॾहें मिंट में पंद्रहां मिंट रुकी वेंदोमांव साढे पंजे ताईं त तव्हां मूंखे आहिनि भले पं फोन करे ॿुधाए छॾिजो भाई मां अची बीहा हिते सॼो टाइम वेस्ट मुंहिंजो त मुंहिंजी छा कमु आहे हिकु ॿ मां कमु निपटाए करे पहुची वेंदुमि तव्हांजे वटि दादा ठीकु आहे दादा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु हा हा ठीकु आहे दादा जय झूलेलाल दादा जय झूलेलाल जय झूलेलाल ठीकु आहे जय झूलेलाल